असांजे घर में जीअं त नंढो ॿारु ॼमंदो थे त असांखे एॾियूं खुशियूं थींदियूं आहिनि पोइ चाहे धीउ हुजे या पुटु हुजे त उन नएं ॿारु ॼमण ते ई छहें ॾींहं ते पहिरियों त छठी कंदा आहियूं जंहिंमें ॿार जो नालो रखियो वेंदो आहे नाले रखण खां पोइ वरी सते ॾींहं ते सुबुह जो उथी ॿार खे ऐं हुनजे माउ खे मथे पाणी सनानु कराईंदा आहियूं तंहिंखां पोइ परसादु विरहाईंदा आहियूं मिठाई बिठाई जेका विरहाइणी हूंदी आहे उहा विरहाईंदा आहियूं उनखां पोइ वरी जीअं ॿारु वॾो थींदो आहे थोरो थोरो वॾो थींदो आहे तीअं कंहिं माण्हू चेटी चंड ते कंहिं वरी दसहिड़े ते कंहिं वरी उन ॿार जी झंडि लारहाईंदा आहिनि हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो हूंदो आहे भाई कंहिं झंडि दशहरे ते लारहाईंदा आहिनि के वरी यारहें महिने लारहाईंदा आहिनि पर साल जे अंदरु सभिनी ॿारनि जी झंडि लही वेंदी आहे उन झंड ते बि हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो हूंदो आहे कंहिं सभिनी मिटनि माइटनि खे घुराईंदा आहिनि कंहिं वरी लिकी छिपी लारहाईंदा आहिनि पर झंडि ज़रूरु लहंदी आहे ॿार जी ऐं उन में ॾाढियूं ख़ुशियूं थींदियूं आहिनि झंड खां पोइ अचो ॿार जीअं पंधु कंदो आहे त उन पंध ते बि पहिरियों जीअं पंधु कंदो आहे पंध करण सां हुनखे पोइ बूट पाईंदा आहिनि कंहिंमें कंहिंमें इहो रवाजु हूंदो आहे त जीअं पंधु कंदा आहिनि तंहिंखां पोइ बूट पाईंदा आहिनि कंहिंखे कंहिंमें कंहिंमें रवाजु हूंदो आहे त तकिड़ो ई पाईंदा आहिनि बाकी त हर कंहिंजे रवाज जे मथां हूंदो आहे ॿारु जीअं जमंदो आहे तीअं ख़ुशियूं ऐं साइथियूं खणी ईंदो आहे